हॅलो हांव साईदत्त उलयता तुमी साई रेस्टोरंटातल्यान उलयता न्ही हांवे सांजेच्या स वेळाचेर तुमच्या रेस्टोरंटातल्यान फ्रायड रायस आनी चिकन मंचुरीयन ऑर्डर केल्लें कारण आमगेर सयऱ्यां आयल्ली सो तेंका खावपा खातीर कांय नाशिल्ले सो म्हाका दिसलें की तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान हांव कितें तरी ऑर्डर करतलो पूण म्हाका तुमचेॆ जेवण बरें मेळोंक ना जशें हांवें तुमचें जेवण उघडले तातुंतल्यान कसलो विचीत्रच वास योवपाक लागलो आनी तें जेवण खांवपाच्या लायकीचें नासलें तेजे खातीरूच हांव तुमचें कडेन बेगीनांतल्या बेगीन एक रिप्लेसमेंट मागतां नाल्यार त हायेन जे पयशे दिल्ले ते तुमी म्हाका रिफंड दिवचो बेगीनांतल्या बेगीन समज तुमी बेगीन एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका एक्शन घेवची पडटली तुमची कंप्लेन घालची पडटली म्हणुनूच सांगता तुमी जाता तितल्या बेगीन म्हाजो इश्यू सोर्ट आवट करात